गरमीमे जे छै ने हमे दौड़यके लिए सुबहमे दौड़ना चाही चारि बजे सुबहमे दौड़ू अहाँ मौसम साफ रहत ठण्ढा मौसम रहत दौड़यमे नीक लागत आओर ठण्डीके टाइममे जे छै ने शाममे दौड़ल करू शाममे दौड़यके लेल ई होइ छै कि सु जे मौसम सही रहै छै शाममे ठण्ढीके टाइममे नहि दौड़िऔ एहिके लिए कि शाममे दौड़बै ने तऽ फाइदा रहतै सुबहमे एहिके लेल नहि दौड़ू कि कुहेसा रहै छै मौसम खराब रहै छै तऽ शाममे नहि दौड़यके चाही सुबहमे शाममे ठण्ढीके टाइममे शाममे आ गरमीके टाइममे सुबहमे गरमीके टाइममे सुबहमे आ ठण्ढके टाइममे जे छै से शाममे तऽ आओर एहन हिसाबसँ दौड़बै कि देखि लेबै कि अगर रास्ता बढ़िआँ यए तऽ ठीक छै नहि अगर कादो कीचड़ यए तऽ कोनो एहन जूता पेहेन लिअ की पएरमे कोनो कील नहि चुभि जाए काँटा नहि चुभि जाय एहि खातिर जे छै शाममे जूता पेहेन कऽ कीचड़ थाल देखि कऽ रस्ता पेरा देखि कऽ जे छै से अहाँकेँ दौड़बाके चाही दौड़ कऽ एकर बाद छै से अहाँकेँ आओर सुबह गरमीमे जे छै से गरमीमे सुबहमे दौड़िऔ चारि बजे सुबहमे दौड़ू एक घण्टा डेढ़ घण्टा दौड़िऔ मौसम साफ रहत दौड़यमे नीक लागत दौड़ कऽ ओकर बाद जे छै से अहाँ फेर घर आबू दौड़तै हुए एहन हिसाबसँ दौड़ू कि अहाँकेँ नहि थकान बुझायत नहि थकानो नहि बुझायत अहाँकेँ ओकरबाद जे छै से फेर अहाँ दौड़ केऽ आबू आरामसँ एहन हिसाबसँ दौड़ू कि शरीरमे कोनो नुक्स नहि करत परेशानी नहि बुझायत एहिके लिए गरमीमे दौड़ू सुबहमे बेसी स्पीडमे दौड़बै तऽ पएरमे भी जखम आबि सकैए कमरमे भी दर्द जखम आबि सकैए तऽ एहिके लिए बेसी स्पीडोमे नहि दौड़नाइ छै नोर्मलमे नहि स्लो दौड़नाइ छै नहि तेज दौड़नाइ छै सिम्पलमे दौड़नाइ छै मीडियम क्वालिटीमे दौड़बै तऽ सेहतके लिए बढ़िआँ रहै छै एहन बात नहि छै ठण्ढीके टाइममे छै से शाममे दौड़िऔ सुबहमे नहि दौड़ू ठण्ढीमे ठण्ढीमे कुहेसा लागल रहै छै गाड़ी घोड़ा आबै छै जाइ छै कतहु कादो छै कतहु पानि छै कतहु रस्ता सही नहि छै आ शामके मौसममे सुहाना मौसम रहै छै ठण्ढा मौसम रहै छै तऽ अहाँ सुबहो शाममे आरामसँ दौड़ सकै छी ठण्ढीमे गरमीमे अहाँ फेर गरमीमे फेर सुबहमे दौड़िऔ चारि बजे सुबहमे दौड़ू भोरके योग सेहतके लिए बढ़िआँ रहत अहाँके घुमू फिरू सुबह सुबह सेहत बनल रहत शरीरमे कोनो दिक्कत परेशानी नहि हैत घूमि फिरि कऽ आबू अहाँ घूमिते फिरिते अयबै फेर अपन जे छै से फेर शाममे अगर दौड़ै छियै तऽ ओहो ठीक यए सुबह शाम दू टाइम दौड़िऔ कि एक टाइम नहि होइ छै अगर कोनो काज काम नहि यए तऽ दू टाइम दौड़ू सुबह शाम दौड़ू शामोमे छै से पाँच बजेके बाद अपन घुमू एक घण्टा टहलू दौड़ू मीडियम क्वालिटीमे दौड़िऔ पएर हाथ ब्लड जोड़ घुटना जतेक यए सभ फ्री रहत अहाँकेँ कोनो दिक्कत नहि हैत अहाँकेँ दौड़ते हुए जेबै तऽ मौसमके हिसाबसँ अहाँ दौड़ करू गरमीमे गरमीके हिसाबसँ ठण्ढीमे ठण्ढीके हिसाबसँ दौड़ करू गरमीमे छै से सुबहमे दौड़िऔ ठण्ढीमे शाममे दौड़िऔ ठण्ढीमे शामकेँ नहि दौड़नाइ छै सुबहमे शाममे जे छै से अपन ओहि हिसाबसँ दौड़िऔ कादो कीचड़ देखि कऽ रस्ता पेरा देखि कऽ मौसम सही रहत तऽ दौड़िऔ सेहतके लिए अहाँकेँ नहि फाइदा रहत दोसरकेँ थोड़े रहत दौड़ कोनो खराब चीज नहि छियै दौड़ बढ़िआँ चीज छियै सेहतके लिए एक नम्बर चीज छियै सेहतके लिए एक नम्बर चीज छियै दौड़ करबै तऽ दौड़ करयमे फाइदा छै लोककेँ ई नहि छै जे दौड़ करतै तऽ आर्मीएमे या पुलिसेमे किछोमे नौकरी हेतै जी नहि दौड़ ओहि चीजके लिए नहि छै दौड़ छियै अपन शरीरके लिए शरीरकेँ बनबैके लिए दौड़ छियै दौड़सँ सेहतमे बढ़िआँ रहै छै लोक कहलक कि से हे रे तू दौड़बिही तऽ नौकरी भए जेतहु अरे नौकरी हुए चाहे नहि हुए दौड़ करू ने भाय दौड़ करयसँ कोनो ई थोड़े छै कि सभ दौड़ै छै तऽ सभकेँ नौकरीए भए जाइ छै जी नहि दौड़मे नौकरी सभकेँ नहि होइ छै सेहतके लिए लोक दौड़ै छै कि हमर शरीर तन्दरुस्त रहतै बढ़िआँ रहतै मजबूत रहतै कोनो दिक्कत परेशानी नहि हेतै दौड़ एहि खातिर करै छै तऽ ई थोड़े ही छै कि दौड़ करतै सभकेँ नौकरीए भए जेतै जे मुरूख छै ओ नहि दौड़ै छै ओकरो दौड़ना चाही जे बूढ़ वृद्धा छै ओकरो सुबह सुबह घूमना चाही सुबहके हवा दोसरे क्वालिटीके रहै छै सुबहके हवा बिहारि जितना लागै छै उतना शरीरमे फाइदा होइ छै घुमि फिरि कऽ अपन आबू ओकर बाद मञ्जन ब्रश करिऔ खाना उना खाउ खाना उना खाए कऽ आ अपन छै से फेर अपन काज जे करयके छै अपन करू फेर शाममे अपने काम करनाइ छै एक घण्टा डेढ़ घण्टा लोककेँ जे छै दौड़ करयके चाही दू घण्टा उतना देर दौड़ करबै तऽ बढ़िआँ रहत